हैलो ओला मां प्रीत लालवानी थी ॻाल्हायां मां हाणे तव्हांखां कैब बुक कराई जंहिंमें राजेश करे माण्हू हुओ उहो मूंखे राम नगर ते लाहे वियो हुओ ऐं मूंखे वापसि किथे डॉक्टर ॾे वञणो आहे त तव्हां छा राजेश खे वरी मोकिले सघंदा आहियो मूंखे थोरो ताड़वाणी ताणी लाहे छॾे या मूंखे होसि ताणी छॾे छॾे ऐं थोरी देरि हुते बीहे हिते वापसि मूंखे राम नगर ते लाहे तव्हां हुनसां ॻाल्हायोसि पुछोसि भले मां हुनखे पंजाह सौ वधीक ॾियांसि हुनजो एक्सट्रा चार्ज ॾियांसि तव्हां उनखां पुछी करे मूंखे ॿुधायो